मेरे ज़िले में कई सारे ऐसे पूजा स्थल हैं जहाँ पर पूजा ये करते हें जहाँ मतलब परंपराए और त्यौहार ज़िले के समुदाय सब मिल के वहाँ पर अपना योगदान देते हैं और मिल के वहाँ पर पूजा पाट करते हैं उन में जेसे सांस्कृतिक परंपाराएं या कोई सा त्यौहार या वहाँ की जो पहचान वो इतिहास हे वो सब मिल कर वो लोग करते हैं और साल में हमाए यहाँ कई सारे बड़े त्यौहार भी मनाए जाते हैं जैसे कि भारत भवन में और सांची महोत्सव रायसेन में और स्री मनोरमा मेला विदिशा में ये सब एक समुदाय के त्यौहार है जो सभी लोग मिल के मनाते हैं उस में पूरा समुदाय एकता के साथ पूरा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ये उनकी सांस्कृतिक परंपराओं रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है वहाँ के लोग जब भी हमारे यहाँ मतलब ज़िले में कुच भी ऐसे त्यौहार वग़ैरह होते हैं तो सभी लोग आसानी से ऐसे ही सब मिल कर एकता के साथ उसको अच्छे से मनाते हैं और ये त्यौहार सारे साल में एक बार आते हैं जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है